भारतआव मानसिफोर बेरायहैग्रा गाहाय धोरोमआरि जाइगाफोरानो जाबाय केदार्नाथ आरो कामाइख्या जोंनि ओनसोलावबो कक्राझार क'क्राझार जिल्लायाव गोबां फिसा फिसा धोरोमारि मन्दिरफोर दङ जेरै बग्रिबारि महामाया बेफोरबायदि जेरै बग्रिबारि आवहाय जोङो गाव गावनि मोजांनि थाखाय फुजा हैयो बा गावखौ फोथायनानै मोजां जाथों होन्नानै संसारा मोजां जालांथों होन्नानै बेफोरबायदि फिसा फिसा मन्दिर आवहाय फुजा हैयो बेफोर बेफोरखौनो फोथायनानै जोङो बेफोर मन्दिर आवहाय थाङो आरो